आं सोलोंथाइयारि लन नि सोमोन्दै इसे एनै मिथिगौ आं बेफोरखौ लाफेराखै बेखौ जोंनि गामिनि न' खाथिनि न'सुंसेनि मानसिया लाफेरबाय बै सोलोंथाइयारि लन आ गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा गोबां सुबुंफोरानो लायो मानोना जोंनि गामि ओनसोलाव बैफोर लन नि गोनांथि जायो मानोना जोंनि गामि ओनसोलफोरनि न'खरफोरा जौगाया एबा जौगानायनि नङा रांखान्थिनि आंखालाव गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरा गोबां फरायनो थांखि आरो गोबां मोजां मोजां थांखि थानायजों लोगोसे फरायनो लुबैनानै गेदेर थांखिसिम सहैनायनि सिमां थायो बैफोर सिमां फोरखौ जाफुंहोनायाव रांखान्थिनि बे खिसुमानफोरखौ जाफुंहोनायाव सोलोंथाइ लानायाव रांखान्थिनि माखासे आंखालफोरनि गोनांथि जायो बै आंखालफोरनि गोनांथिफोरखौ बे आंखालफोरनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनो थाखाय जों सोलोंथाइयारि लन नि थाखाय गोनांथि जायो बैफोर लन फोरखौ जों देनां फरायनानै जेब्ला गावनि थांखियाव सहैगोन साख्रि मोनगोन बायदिसिनाफोरनिफ्राय जों सुख' फिन्नायनि राहा थायो सोलोंथाइयारि लन आ खौ सरकारा होनाइया जोबोरैनो गोनांथार मानोना आथिखालाव गोरिब सुबुंनिफोराबो गोबां फरायनायनि थांखि आरो सिमां थायो आथिखालफोराव सरकारि सुबुंफोरा गोबां फरायसालिफोराव गोबां रांबो लायो जायनि जाउनाव जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा बैफोर मोजां मोजां कलेज फरायसालियाव फरायनो थाखाय एबा ट्रेनिं कर्स लानो थाखाय गोबां रांनि गोनांथि जायो आरो जाइनि जाउनाव सोलोंथाइयारि लन नि गोनांथि जायो बै लन फोरखौ जों लानाया जोबोर गोनां आरो होनायाबो जोबोर गोनांथि दानि जुगआव जौगानो गोनांब्ला सोलोंथाइ मोजां सोलोंथाइ लानो गोनांब्ला रांनि गोनांथि जायो आरो रांफोरखौ जों सोलोंथाइयारि लननि थाखाय मोनोब्ला मोजां जायो